जयपुर ज़िले मे महत्वपूर्ण कुल राजस्थानी मीडिया आउट्लेट है जैसे कि जी टी वी रेड एफ एम डी डी राजस्थान कि जैसी बहुत सारी चीज़ें है जो हमें एफ एम के द्वारा भी काफ़ी खबरें बताती है और हमें जैसे राजस्थान न्यूज़पेपर मिलता है तो उसपे भी हमें बहुत सारी खबरें मिल जाती हैं और टेलीविज़न कि बात करें तो हमें टेलिविज़न में काफ़ी सारे ऐसे चैनल जैसे जी टी वी जैसे काफ़ी सारे ऐसे चैनल प्रोवाइड कराए जाते हैं जिससे हमें खबरों के बारे में जानकारी मिलती है लोकल जयपुर राजस्थान की खबरें ऐसी है जैसे रेड एफ एम वह पूरे टाइम हमें जयपुर के खबरों बारे में ही बताता है हमारे ज़िले में मीडिया आउट्लेट काफ़ी अच्छे हैं हम हमें उनसे काफ़ी जानकारी मिलती है हमें उनसे जानकारी मिलती है कि हमारे जयपुर में क्या चल रहा है कैसे हो रहा है कौन कौन से गुनाह बढ़ रहे हैं सरकार कौन सी योजनाएँ ला रही है तो हमें उससे काफ़ी फायदे मिलते हैं